अगर मेरे घर में कोई बीमार होता है और उसको ज़्यादा में से खाने का मन नहीं करता अरे मैं आज मेरा खाने का मन नहीं है ऐसा परेशान होता है तो मैं ज़्यादातर उसके लिए दलिया बनती हूँ और खिचड़ी बनाती हूँ ये दोनों बनाकर मैं उसको खिलाती हूँ ताकि उसको कुछ हल्का महसूस हो और उन्हें ज़्यादा उसको वैसा चबाना ना पड़े और आसानी से उसके पेट के अंदर चले जाए ताकि उसको वैसा एहसास ना हो कि मेरा पेट खाली है और इसमें ज़्यादातर बीमार होते हैं तो मैं उनको हल्का ही भोजन खिलाती हूँ यानि ज़्यादा ऐसा ध्यान रखती हूँ कि उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वह परेशान भी ना हो कि मुझे खाना नहीं है खाना नहीं है इससे पहले ही मैं अपने भोजन का बनाने का जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ और उसको अपने इसमें कर लेती हूँ